ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم لوگ بہت آگے نکل چکے ہیں ٹیکنالوجی کے کارن ہم لوگ بہت زیادے اور اچھی چیزیں آپ ترنت اپنے فون سے دیکھ سکتے ہیں اور جب ہم لوگوں کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی تو ہم لوگ کو ٹائم دیکھنے کے لیے گھڑی میں دیکھنا پڑتا تھا اور جا کر گانا سننے کے لیے ریڈیو یا مطلب ٹی وی پر سننا پڑتا تھا اور ابھی کے ٹیکنالوجی کے وجہ سے ہم اپنے فون سے گانا ویڈیوز اور طرح طرح کے ویڈیوز اور فوٹوز ہر چیز بیٹھے بیٹھے اپنے فون سے دیکھ سکتے ہیں ٹیکنالوجی ہمارے لیے بہت اچھا اور اور اچھا اور بہت اچھی چیز بن چکی ہے ٹیکنالوجی ہمارے لیے اور پورے تمام لوگ کے لیے بہت اچھی چیز ہے ٹیکنالوجی کے کارن ہم لوگ اچھی باتیں اور غلط باتیں دونوں سیکھ رہے ہیں لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ہمارے گاؤں اور شہر میں بچوں کو بگاڑ رہی ہے ٹیکنالوجی کے کارن کچھ بچے اپنے فون سے غلط چیز اور غلط ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور کچھ لوگ ٹیکنالوجی کے کارن اور اپنے فون سے اچھی اچھی باتیں اور اچھی اچھی پڑھائی کر رہے ہیں اور بہت کچھ سیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی ہمارے لیے بہت اچھی اور بری دونوں ہے اس لیے ہم لوگ ٹیکنالوجی کا غلط استعمال نہ کرے ٹیکنالوجی سے ہم لوگ اچھی باتیں اور اچھی اچھی باتیں اور اچھی اچھی باتیں کسی کو سکھانے میں مدد کرے اور اس ٹیکنالوجی کے کارن ہم لوگ اس کا بہت اچھا لگا